औ हेलौ औ औ बानायोमोन बानाय नायालाय औ

न'खौ नाय औ नोंनि न'खौ नायगोरनांगोन बिनि उनाव मा मा खालार फुनबा माबायदि नुगोन आमफ्राय दिजाइनखौ बहा बहा मा माहाय दिजेनखौ बानायगोन बेखौ नायगोरनानै साजायनानै सो खोन्थानो हागोन आङो बिदि थ' नाया लासिनो खोनथानो होनाय नङा रुमा मोनफसे बिसि गिदिर बेफोरखौ नायनानैसो बिसि बुरजा खारगोन बेखौ अनुमान होनो हागोन आरो औ

बिदिनो खालार याव त्रिस सललिस हाजारसो थांनो हागौ जेनबा आमफ्राय पुथिंयाव पुथिंयावबो बिदिनो थांगोन थ्रिस बिस थ्रिस सोया बेसे थांनो हागौ आरो औ औ बेखौ नोंजों न'याव थांनानै रायलायहैसै नों माबायदि आगरखौ मोजां मोनो बेनि दिजाइनखौ नायनानै नों खोनथादो ओमफ्राय आं बानायनानै होगोन आरो औ औ औ

दे आं एसे उनाव बै मिस्ट्रिफोरजों डिजाइनार खालामग्रा फोरजों रायलायसै बेनि उनाव नोंनो कल खालामनानै खिनथा हरफिनगोन आरो हायो हायो हाहैगोन औ औ औ गाबोनफोरनो नायसां दे बिदिबा दोनथ'लायसै

औ दे औ औ